तुका आवडुपी गाडये विशीं सांग आनी कित्याक आवडटा तेंय बीन सांग म्हाजा ल्हानपणासून गाडयो खूब आवडीच्यो व्हडल्यो गाडयो आसूं धाकट्यो गाडयो आसूं सांगचें म्हळ्यार धाकटी वाहन लाॅड घेवन वावुरपी ट्रक्स हें म्हाका खूब पयलीसून आवडीचें गाडयांचो आपलो वेगळोच स्थान आसा योवप वचप सो तांकां आमी एक तरेचो तो असो यंत्र लोकांक हाडपाचें व्हरपाचें कितलांक कितल्यांच्या लोकांची उमेद भागयता कितल्याशेच लोकांच्या संवसाराचें काम पुराय जाता ट्रानस्पाॅर्ट हाडप व्हरप सामान हांगां थंय करप हितूंत गाडी आपलें महत्व दवरता गाडयेच्या बद्दल सांगचे म्हळें व्हडली गाडी एस यू व्ही भारतांत गाडयांचो काळ सारको बरी आपली गाडी ती एकुणशे ब्याणव वर्सा जाली हाची सुरवात नामनेची आनी व्हडली भारतीय कंपनी टाटा मोटर्सान केली पयली गाडी तांच्या आशिल्ली म्हणटा ती ट्रक ते मर्सडीस बरोबर पार्टनर अशें करून आपले गाडयो करताले एकोणीशे ब्याणव तांणे आपली पयली मेड इन इंडिया म्हणजे पुराय भारतान विक्सीत केल्ली गाडी टाटा सियारा देंवयली मार्केटांत आनी ती खूब बरी तेणें खूब बरें नांव कमयलें मागीर आयली सुमो मागीर आयली टाटा इंडिका पयली भारताची धाकट्या लोकांक पॅसेंजर्स करपी गाडी मागीर महेंद्रान आपली पयली भारतांत विकसीत केल्ली स्काॅरपियो देंवयली आनी ते म्हणसर आयज पर्यंत गाडयो आसात